हैल्लो में जूही बोल्ला दि'यां जी में जी जम्मू कश्मीर औना हा घुम्मने आस्तै ते मिगी तुस इत्थों दी किश थाह्रें बारे च दस्सी सको थोह्ड़ा इत्थों दा कोई कल्चर कोई ऐसियां चीजां जिदे च में वि पार्टिसिपेट करी सकनी आं मिगी लोकल आर्ट्स हैंडीक्राफ्ट्स और इन्हें चीजें च काफी इंटरेस्ट ऐ मोनुमेंट्स होन जि'यां कुछ ऐसियां चीजां जी जी बिलकुल बिलकुल में जित्थे बि जन्नी आं उत्थों दा लोकल जेह्ड़े मतलब होटल च रोह्ने दे बजाए मि लगदा अगर कुतै लोकल कुतै कोलोनी च रोह्ने दा मौका थोई जा ते जैदा अच्छे तरीके कन्नै जगह दे कल्चर गी समझी सकने आं उत्थों दी हिस्ट्री वगैरा मि थोह्ड़ा इ'ने चीजें च इंटरेस्ट ऐ तां करियै में तुसें गी पुच्छा दी ही तां फोन कीत्ता आ'ऊं तुसें में अपनी गड्डी लेइयै औना ते इस करी कोई ऐसा नेईं ऐ तुस दस्सो किन्ने दिन मिनिमम होने चाहिदे न जी जी जी जी अच्छा अच्छा

जी जी जी जी जी जी जी में नेट उप्पर दिक्खेआ हा

अच्छा अच्छा

अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा

अच्छा

गोटे आह्ले अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा

अच्छा में में इयै पुच्छन लगी ही कि इन्ना घमाई ओड़ेआ तुसैं हुन भुक्ख लग्गी पेई ऐ

अच्छा नेईं ते इत्थों दी कोई इत्थों दी कोई लोकल चीज जेह्ड़ी इत्थे गै थोंदी होऐ होर कुतै नेईं होऐ नेईं नेईं खाने खाने आस्तै खाने आह्लियां चीजां कोई अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा

अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा

ते में सुने दा इत्थोआं दे राइमा चौल बड़े मशूर न अच्छा वाह् वाह् वाह् वाह् एह् ते मजा होइया

अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा ओ नेईं नेईं तुस मिगी दिक्खगियां तुसेंई सेही होई जाना और के कोई टेंशन नेईं ऐ जेह्ड़ा किश आंदा औन दियो और और वि चीजां अगर हैन ओ वि सनाई ओड़ो स्नैक्स वगैरा म्है और वि कोई स्नैक्स वगैरा वि हैन ते ओह् बि दस्सो अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा ना ना ना अच्छा ठीक ऐ ठीक ऐ जी ठीक ऐ जी ठीक ऐ थैंक यू थैंक यू तुसें अपना बड़ा टैम दित्ता ते इन्ना गाइड कीत्ता में जरूर तुसेंई मिलंग ठीक ऐ जी थैंक यू जी थैंक यू ओके